खाना बनबैमे जेनाकि हम सब्जी बनाए लेलहुँ दालि बनाए लेलहुँ भात बनाए लेलहुँ रोटी बनाए लेलहुँ जेनाकि हम प्याजके पकौड़ा बनाए लेलहुँ बरेड पकौड़ा बनाए लेलहुँ जेना चटनी उटनी जेना आलूसभके बनाए लेलहुँ ओसभ तऽ सभ किछु बढ़िआँसँ बनाए लेलहुँ जाहिमे कोनो नीमक तेज भए गेल तखन ओकरा गरम पानि कयलहुँ गरम पानि कए कऽ ओहिमे दए कऽ फेरसँ ओकरा उबाललहुँ जेनाकि कोनो सब्जी खराब भए गेल तऽ ओहिमे से हीङ्गसभ दए कऽ बढ़िआँसँ फेर सभ किछु दए कऽ छौँक लगेलहुँ तखन ओहिमे स्वाद स्वाद बढ़ल ओ बढ़िआँ चीज भेल अन् भात दालि तरकारी तऽ खूब बढ़िआँसँ बना लेलहुँ तखन कोनो जे तरुआ तरकारी जेना कोबीके तरुआ भए गेल आलूके तरुआ भए गेल प्याजके पकोड़ा भए गेल जेनाकि भट्टा बैगनके तरुआ भए गेल जेना मुर मूरइके पकौड़ी बनाए देलहुँ ईसभ जे बनेलहुँ तऽ ओ बढ़िआँसँ बनि गेल ओ लोक स्वादसँ खयलक जे ओ नहि बनल तखन ओकरा फेर सहीसँ फेरसँ ओकरा सुधारमे अनलहुँ सुधार केलहुँ ओकरा खुएलहुँ पिएलहुँ अथि रखलहुँ तखन फेर सभकेँ घरमे खुएलहुँ जेनाकि घरमे जे कोनो चीज बढ़िआँ नहि बनल तऽ केओ नहि खयलक ओकरा भरि दिन ओनाही रहि गेल ताहिके दुआरेसँ कनि ओकरा प्रेमसँ सभकिछु बनेलहुँ आ प्रेमसँ बना कऽ सभकेँ खुएलहुँ सभके आदर भाव कयलहुँ तऽ घरमे जतेक काज एम्हर ओम्हर भेल सभटी कयलहुँ पवित्रसँ सभचीज कए कऽ तखन अपना समय कटल